हम अपना लाइफमे एक बार ऋण लेलहुँ रहै चौरासीमे चौरासीमे जे ऋण लेलहुँ तऽ ओहिठाम गेलहुँ बैँक बैँक गेलहुँ तऽ मैनेजर साहबसे बात करलहुँ तऽ मैनेजर साहब कहलक कैशिअर साहेबसे बात करिऔ कैशिअर साहेबके पुछलिए तऽ कैशिअर साहेब कोम्हरो गेल रहै ओहिठाम थोड़ा देर तक इन्तजार कएलहुँ इन्तजार कएलहुँ ओकरबाद आधा घण्टाके बाद कैशिअर साहब अएलहुँ हुनका कहलिए कि यौ हमरा किछु पाइके जरूरी यऽ दिक्कत यऽ बिजनेसमैन आदमी छी हम बिजनेस करब किछु हमरा ऋण दिअऽ तऽ ओ कहलक ठीक है ऋण आपको मिलेगा ऋण मिलत अहाँकेँ लेकिन एक सप्ताहके बाद आएब ओकरबाद एक सप्ताहके बाद फेर हम गेलहुँ ओकरा कन ओहिठाम गेलहुँ बैँक गेलहुँ तऽ मैनेजर साहबके कहलहुँ तऽ मैनेजर साहब कहलक हमरा जे उमरि अहाँ अहाँकेँ कतेक भेल यऽ तऽ हम अपना आधार कार्डमे देखलहुँ उमरि तऽ ओहि टाइममे हमर पचपन बरिस उमरि होइ रहै कहलकै ठीक यऽ अहाँकेँ मिलि जाएत लोन लेकिन अहाँकेँ सत्तरि हजार टका मिलत मात्र लोन कहलिए ठिके छै कोनो बात नहि ओहिमे कोनो खरचो उरचो कहलकै नहि नहि एहिठाम खरचा किछु नहि हैत कागज पत्तर जे बनेबै ओहिमे अपनेँकेँ जे छओ सात सओ टका खरचा हैत वएह हैत तऽ ओकरबाद कार्ड लै गेलहुँ पैन कार्ड लै गेलहुँ सबटाके फोटो करेलहुँ फोटो करैके सब पेपर दरऽ अँ तैआर कएलहुँ ओकरबाद हमरा फॉर्म देलक फॉर्ममे सबकिछु भरलहुँ भरिके तब ओहिठाम पहुँचलहुँ पहुँचलहुँ तऽ कहलक कि आठ दिनके बाद अहाँके पेमेन्ट हैत आठ दिनके बाद फेर गेलहुँ ओहिठाम तऽ आधा पेमेन्ट देलक हमरा आधा पेमेन्ट फेर कहलक आधा जेकि एक सप्ताहके बाद मिलत आधा पेमेन्ट लैके हम अपन घर अएलहुँ घर अएलहुँ अपन किछु काज जे रहै अपन घरके कएलहुँ अपन धन्धामे पइसाके फसेलहुँ ओहिमे पइसा अपन पइसा फसैके अपन काज कएलहुँ काज कएलहुँ तऽ बड़ा बढ़िआँ दुइ पइसा बेनीफिट भेलै हमरा नहि भेल एना बात नहि यऽ फेर एक सप्ताहके बाद गेलहुँ ओहिठाम गेलहुँ मैनेजर साहेबके कहलिए पेमेन्टके विषयमे तऽ पेमेन्टके विषयमे मैनेजर साहब कहलक कि आज कैश हमरा पासमे तऽ नहि यऽ आइ छोड़ि दिऔ काल्हि नहि परसू चलि आएब तऽ दुइ रोजके बाद फेर ओतए गेलहुँ हम गेलहुँ तऽ हमरा फेर पइसा देलक पैँतिस हजार रुपैआ देलक ओहो हम अपन लेलहुँ ओहिठाम तऽ हम दुइ आदमीसे गेलहुँ रहै पत्नी रहै सङ्गमे हमहूँ रही दुनू आदमी गेलहुँ एहिठामसे तऽ पेमेन्ट देलक पैँतिस हजार टका पैँतिस हजार टका लैके हम अपन अएलहुँ घर घरसे ओकरबाद खानापिना खएलहुँ खानापिना खै के गेलहुँ बजार बजार गेलहुँ बजारसे हम अपन दोकानके समानसब खरिदलहुँ तऽ ओकरासे खरिदके लाबिके एहिठाम अपन लगेलहुँ दोकानमे आबिके दोकानमे अपन दोकानदारी कएलहुँ दोकानदारी करैलए तऽ बड़ा सुन्दरसे दोकानदारी अपन करै छी अपन मेहनति करै रही दुइ पइसा मने अपन बेनीफिट होइए अपन बाल बच्चाकेँ लैके गुजर करै छी खूब सुन्दरसे कोनो तरहके दिक्कत नहि भेल बैँकके ही बहुत अच्छा रहल एकटा मैनेजर साहब मैनेजरके ज्ञान शङ्कर झा नाम रहै वएह हमरा देलक पाइ वएह लैके अपन धन्धा कै के बाल बच्चाके भरण पोषण करै छी खूब बढ़िआँसे अपन जिए छी कोइके तरहके दिक्कत नहि यऽ